हा सर सर मूंखे पुछिणो हुयो कि हाणे मां महाराष्ट्र में आई आहियां मां रहिंदड़ु एक्चूली गोआ जी आहियां पर मां आई आं महाराष्ट्र घुमणु त मूंखे पुछिणो हितां जो कहिड़ो खाधो वधीक मतिलबु खाइणु खपे अग॒रि हिते आया आहियूं त टेस्ट करणी खपे त तां हुन जे बारे में ॿुधाए सघंदा मूंखे हा अछा अच्छा अच्छा चाहिं सां गॾु जेको खाइबो आ उहो न मूंखे त नाश्ते जे लाए ई पुछिणो आ जीअं भई घुमंदे फिरंदे माण्हू खाई सघे बुख लगे॒ रस्ते ते किथे घुमणु विया आहियूं कहिं जॻहि थे त ओॾी महिल खाइणु जे हिसाबु सां अछा हा इहो मां ॿुधो आहे किथे हा अछा अछा मिर्ची जो ठीकु अछा अछा अछा एॾो सस्तो पंद्रहां रुपए वीहें रुपिए जे अंदरु हुन में उहे सुकी चटणी बि ॾींदा अनि ऐं त मिर्चनि जी अलगि ॾींदा आहिनि अछा अछा अछा त जाम सस्ती हा अछा हा हा अछा अछा पर पोहा बि असांखे उएं ई पोहा बि असांखे उएं ई मिलंदा जीअं तां चयो आहे वड़ा पाव रस्ते रस्ते ते सुबुहु खां शाम ताईं केॾी महिल बि ईज़ी अवेलेबिल हूंदा आहिनि उएं असांखे पोहा बि मिलंदा आहिनि

अछा मिसल पाव अछा अछा मिसल पाव में छा हूंदो आहे

अछा अछा अछा फरसाण ऐं हुन खे पाव सां गॾु खाइंदा आहिनि मतिलबु महाराष्ट्र में वधीक पाव जो यूज़ वधीक आहे डॿलूं वधीक यूज़ थींदियूं आहिनि अछा ईअं ठीकु आहे हले ऐं ॿियो हुन सां गॾु मिसल पाव चयव हिकु वड़ा पाव चयव ऐं हुन खां पोइ हिकु ऑमलेट चयव आहे उपमा अछा अछा उपमा कीअं ठाईंदा आहिनि अछा

अछा सूजी सूजी हा हा हा बराबर बराबर अछा अछा अछा हले हले हले ताईं ताईं जेका मूंखे जानकारी ॾिनव उन ई बाबा जाम महिरबानी ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु ज़रूरु महिरबानी सर महिरबानी